हमारे भरतपुर ज़िले के जो विधायक हैं उनका नाम शैलेश है उन्होंने मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह हम उनको कॉल करते हैं और उन हमारा कोई भी काम हो वह एक फ़ोन पर पूरा करवा देते हैं सबकी मदद करते हैं वह घर घर घर मलि कलोनियों में आ आकर लोगों की परेशानी पूछते हैं ओ हमारे मंत्री जी हैं सुभाष गर्ग जी भरतपुर के तो वह वह उन्होंने भी सड़क उन्होंने भी सड़क बनवाई हैं अभी और भानु भानु प्रताप हमारे मतलब कि जो को वह होते हैं हमारी कलोनी है उसके वार्ड मेम्बर के पार्षद हैं भानु प्रताप वह हमारे घर के सामने पारक है और मला इ जितने भी पारक हैं उन उनमें विकास करवाया है उनको खेलने कूदने के लिए और घूमने के लिए उनमें लाइटें लगवाई हैं और फ़ुटपाथ बनवाए हैं और हमारे भरतपुर ज़िले के अब हाल ही में सी एम बने हैं भजनलाल शर्मा और उन्होंने अपने गाँव में भी विकास करवाया है और उनों उन्होंने भरतपुर में किर्केट इस्टेडियम बनवाने के लिए पाँच करोड़ का वह फ़ंड भी लिया है और काम भी शुरू हो चुका है अपने भरतपुर में इस्टेडियम बनवाने का और इस्टेडियम के पास ही बड़ी पार्किंग बनवाने का और उधर सड़कों का पूरा मेन्टेन कर दिया बिल्कुल एकदम कहीं पर भी जगह जगह भी टूटी नहीं है अब सारी सड़के बनी हुई हैं जबसे सी एम भजनलाल शर्मा जी हमारे सी एम बने हैं तो हमको बहुत ख़ुशी होती है इन सबको देखकर हम बहुत ख़ुश हैं